کھیل کے بہت سارے فوائد ہیں جو وہ کردار ادا کرتے ہیں چیزوں کو بہتر بنانے میں کھیل سے لوگوں کی جسمانی ساخت اور جسمانی اور ذہنی تندرستی باقی رہتی ہے جو لوگ برابر اور تسلسل اور استمرار کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں وہ جسمانی طور سے کبھی سست اور کاہل نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ چستی اور پھرتی کا پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہمیشہ نشیط اور چاق و چوبند رہتے ہیں اور ہر کام کو کرنے میں تیزی دکھاتے ہیں اور ذہنی طور سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں کبھی وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ وہ تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اس طرح کھیل کے جسمانی اور ذہنی تندرستی میں کھیل بہت بڑا کردار نبھاتا ہے